प्रणाम सर सर ओ हमराके अहाँके कम्पनीमे नौकरी लेबैके छै तऽ एहिलेल ओहि लागि हम अपने क्वालिफिकेशनके साथ अपने डॉक्युमेन्ट सभ लैके आएल छियै तऽ हम हमर नाम भेलै अभिषेक कुमार झा आ हमर क्वालिफिकेशन छियै कि हम पी जी केने छी आओर बिहार यूनिवर्सिटीसँ आओर हमर सब्जेक्ट छै इंग्लिश जी हमराके जी ई क्वेस्चनकेँ दुबारा दोहराएल जेतै हम चाहै छी कि किछु लिटरेचरसँ सम्बन्धित किछु विभाग होइ या फिर टेक्नोलोजीके कम्प्यूटरसँ सम्बन्धित तऽ ओहि सभमे हम जा सकैत छियै चूँकि कम्प्यूटरमे हमरा टैली वगैरहके नौलेज छै मासिक राशि जतेक कि कम्प्यूटरके छै कम्प्यूटरके हिसाबसँ जेना मतलब सुनने छियै तऽ ओही हिसाबसँ चूँकि बाँकी बादमे तऽ धीरे धीरे मतलब ओ हो ही जाइत छै कि एक्सपिरियन्स जेना जेना बढ़लाके बाद एक्सपिरियन्स बढ़लाके बाद ओसभ तऽ हो ही जाइ छै आओर शुरुआती जे बुझाए से मतलब जी हमर जी हमर गामक नाम कुआरि मदन भेलै और ई सीतामढ़ी जिलामे पड़ै छै राज्य राज्य हमर ई बिहार भेलै

पिनकोड चौरासी तैंतीस एकतीस एकतीस बत्तीस भेलै हमर पिताजीक नाम अरुण कुमार झा भेलथि ओहो इहेँके छथि कुवारिके ही छथि कुवारि मदनके ही आ पेशासँ किसान छथि मतलब किसानीमे ही लागल छथि आओर किछु जैसे कि भेलै राजनीतिक किछु ये भी हए

जी किसानीके जेना कि पता ही होयत कि किसानीमे मौसमी बेरोजगारी अबैके शुरू भए गेलै जैसे कि ई भेलै कि जहाँपर उपयोग हए एक आदमीके तऽ वहाँपर दू आदमी तीन आदमी एक ही जगहपर लागल छथि ये भी तऽ अच्छा चीज नहि छै जैसेकि जहाँपर एक कठ्ठा खेत अगर रोपैके हए वहाँपर दस आदमी अगर मिल कऽ रोपै तऽ ओ चीज तऽ बहुत छोटा छोटा हिस्सा हो जेतै ने तऽ सभ कोइके अपन मतलब किछु अपना हिसाबसँ जहाँपर इंटरेस्ट हइ वहाँपर लागैके चाही तऽ वही सोच करके हम